मुंबई जेकी उपशहर में ज़िले में घणे ई कॉलेज आहिनि जीअं असां चवंदासीं जीअं स्वामी विवेकानंद कॉलेज आहे आर्ट साइंस कॉमर्स व लाइ इनजे अलावा आय टी बि आहे मॅनेजमेंट बि आहे ॿिया बि घणेई कॉलेज आहिनि जीअं सोम्या कॉलेज थी वियो हुते बि साइंस आहे आर्ट्स आहे कॉमर्स आहे मैनेजमेंट कोर्स आहिनि असांजे शहर में मुंबई महाविद्यालय आहे जेके सभिनीनि कॉलेजनि खे हलाईंदी आहे हलाईंदो आहे ऐं इनात त हितां जिन कॉलेजनि जेकी फीस आहे उह कोर्सनि जे मथां निर्भर थी करे जहिड़े हिसाब सां तव्हां कोर्स कंदा ओड़े हिसाब सां तव्हां जी फीस हूंदी जीअं असां कोई ह डॉक्टरी था कयूं या आय टी था कयूं त हुननि जी फीस वधीकी वधीक आहे या जेके असां जीअं आर्ट्स था कयूं या प्लेन साइंस था कयूं या कॉमर्स था कयूं त हुननि जी फीस जेकी आहे उहा घटि आहे ॾाढी सस्ती आहे त उनजे करे या जेको कोर्स जे मथां म निर्भर थो करे त असां कहिड़ो कोर्स कंदासीं उनजे हिसाब सां हुनजी फीस हूंदी हिनखां अलावा जेके हिते मुंबईअ में वधीक में वधीक जेके कॉमर्स हलंदी आहे छो करे जेको कमर्शियल सॼो शहर आहे हिते सभिनीनि खां चवंदा आहिनि मुंबई महानगरी आहे त जेके बि बिजनेस आहिनि सभु आहिनि इहे कामर्स ते हलंदा आहिनि या बिजनेस ते हलंदा आहिनि त हिते कॉमर्स जेको कोर्स आहे इहो सभिनीनि खां पसंदीदा कोर्स हूंदो आहे